अस्पताल के मैनेजमेंट में विशेष रूप से अस्पताल में किन किन रोगों का उपचार किया जाता है वे वेधशाला या किन किन सुविधाओं को दिया जाना है वे समस्त बातें अस्पताल के मैनेजमेंट में आती है अस्पताल के मैनेजमेंट में प्रथम से प्रारंभ करें तो अस्पताल में पर्ची कटाने से लेकर इलाज़ होने तक की समस्त गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए पर्ची काटते समय ये चीज ध्यान रहे कि वही व्यक्ति हो जो पर्ची कटाने आया है और वही व्यक्ति की पर्ची कटे ऐसा नहीं हो कि वहाँ के एजेंट स्थानीय रूप से जो एजेंट काम करते हैं जल्दी इलाज कराने के लिए जो दलाली लेते हैं उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए ये आम आदमी का दायित्व भी है कि वह इस बात को समझे कि उसका इलाज सही और सही टाइम पर हो इसके लिए जरूरी है दूसरा आप किस रोग से पीड़ित हैं इस बात को आप समझें रोगियों को ये पता होना चाहिए कि जिस विभाग में वो इलाज कराने जा रहें हैं क्या वह उस रोग का विशेषज्ञ है यदि नहीं तो उससे इलाज न कराएँ और यदि हैं तो बिलकुल वहाँ इलाज करा सकते हैं नॉर्मली ये देखा गया है कि जनरल फिजिशियन प्रायः प्रायः सभी व इलाज कर लेते हैं परन्तु फिर भी यदि कोई ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यह चीज ध्यान रखने योग्य है कि उसे स्पेश्लिष्ट व्यक्ति या विशेषज्ञ व्यक्ति के पास ही अपने चिकित्सालय के लिए जाना चाहिए एडमिशन के उपचार की बात करें तो प्रकिया आसान होनी चाहिए सहज होनी चाहिए सरल होनी चाहिए अस्पताल में यदि मैनेजमेंट सही है और यदि समय भी कम लगता है तो ये बात का ये बात अच्छी है कि वहाँ के लोगों को ज्यादा सुविधाएँ प्रदान की जाएगी यह भी आसान होगा कि यदि उपचार के लिए कोई व्यक्ति आया है और यदि वो सीरियस कंडिशन में है तो उस पर ज्यादा कागजी कार्रवाई किए बिना उसे तत्काल एडमिट करें इमरजेंसी वार्ड में ले जाएँ और उसका इलाज करें ताकि कागजी कारवाई के लिए अतिरिक्त समय हमारे पास बचता है पर उस व्यक्ति की जान से ज्यादा नहीं पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो हर एक शासकीय गैर शासकीय चिकित्सालयों में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है जो कि एक प्रश्नचिन्ह उठाती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी तो लेना चाहते हैं अधिकार करते हुए की बात करते हैं पर उसके बाद भी इस सेक्टर में इस क्षेत्र में जितनी आवश्यकता है उससे कम हमारे पास श्रम मौजूद है जो कि एक विचारणीय प्रश्न है